हैलो हांजी साफ हे भाई दित्ते में इन्ने शैल सेब तुसें शैल सेब ताली ताली सेब पाई दित्ते में शैल सेब पाई दित्ते नेईं नेईं नेईं मैं अपने कशा तुसें शैल सेब पाई दित्ते तुस कुतै जल्दी जल्दी जा दे होगेओ घर तुसें घर कम्म होना गै तुसें लफाफे रक्खे होने तुसें दिक्खे चिरें बाद होने फ्रिजे निं लाए होने तां करियै तां करियै शैल निं होए होने निं तां अपने हा में शैल पाई दित्ते में नेईं मैं शैल पाई दित्ते हे में सगुआं ताली ताली इन्ने शैल सेब पाई दित्ते तुसें तुसें फ्रिजै बिच निं रक्खे तां करियै खराब होई गे होने कोई गल्ल निं तुस आएओ लेई जाएओ सेब में बटाई देई ओड़गा होर बी रक्खे दे असें होर लेई जाएओ बटाई देने में नेईं में तुसें पैह्ले बी इन्ने बारी सेब पाइयै दिन्ने होन्नी आं किश इन्ने शैल पाइयै में अपने शा दित्ता तुसें उ'ऐ कुतै जल्दी जल्दी होर कम्म होना ते फ्रिजै निं लाए ते तां करियै सड़ी गे तुसें दिक्खे चिरें बाद लफाफे बिच सड़ी जंदी चीज तुस लेई देओ में होर देगी तुसें बटाइयै होर लेई जाएओ हां लेई जाएओ तुस सेब और लेई जाएओ में निं दित्ते सड़े में सगुआं ताली ताली सेब पां महां एह् मेरे गाह्की न पैह्लें बी औंदे में शैल शैल सेब पाई दित्ते हां ठीक ऐ